साढ़े स्पोर्ट कालेज़ च बड़े शैल शैल आर्ट होंदे बड़े शैल शैल प्रोग्राम परफाम होंदे डिफरैंट डिफरैंट कैटागिरी दे अस ओह्दे बिच्च पार्टिसिपेट करना साढ़े आस्तै साढ़े देश आस्तै बड़ा शैल होंदा ऐ जिसलै साह्नू कदें इत्थै कदें वॉक ऐक्टिविटी दसदे कदें म्यूजिक दसदे कदें डांस दसदे साह्नूं सारे प्रोग्राम परफाम करने चाहिदे ताकि अस अग्गें होर कुसै प्लैटफार्म तक पुज्जी सकचै एह् साढ़ै आस्तै बड़ा शैल प्लैटफार्म ऐ अग्गें जाने आस्तै